फालांगि जागायनाय समाव गामियारि सुबुंफोरा मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरा सोलोंथाय गैया आरो हाथाइ बाजारफोराव थांनाय जाया गोजान जानायनि जाहोनाव गामियारि भारतआव फालांगिखौ सुंथानो थाखाय गिबियावनो सोलोंथाय नांगौ सियान जानांगौ दावबायथिंनानै मानि बेसेना बेसेबां बिदिखौ मिथिना लानाया गाहाम गिबियावनो फालांगिखौ सुंथानो थाखाय सोलोंथाय नांगौ बे सोलोंथायफोराव सानखान्थि सायन्स बेफोरबायदि फराखौ बांसिन सोलोंनाया गोनां